आं आतां ती गोरवां आमी किदें केलीं अशीं खूब लोकांच्या शेतांनी बी पडटात खंयी अशें करून वयतात कोणी धरून व्हरतात आनी किदें अशें म्हणोन रस्त्यांनी भोंवतात मागीर गाडयेक बी आपटत अशें बी म्हणोन आमच्या म्हाज्या मांवान ती थोडीं आतां विकलीं थोडींच आसा आनी तेज्यानूय बी आतां तीं जायना आमी बी पळयता पूण पयस खंयी गेलो सोदूंक तोच वयता गोरवां ती आतां एक आतां कितल्यो दोन गायो आनी एक दोन धाकटी पाडकां आनी आनी एक दोग जाणां अशीं आतां स जाणां आसा आमचीं तीं सो सोडली म्हणटरी सगल्याक भोंवोन सारकी तिनसांज जाली म्हणटगीर घरा कडेन येतात घरा कडेन येयली म्हणटरीर आमी तांकां कितें घरान पेज आसा जावं शीत आसा किदें भाजी पालो हाडलेलो आसा तो मागीर तेका आमी घालतात आनी दायार आमी बानून दवरिता आसली तशी मागीर आमी सकाळीं दूद काडपाचे जाल्यार दूद काडटात आनी मागीर तांकां सोडून दितात आमी किद्या चोरोन खंयी येवनी अशें म्हणल्यार आमी आनी कांयच चडशीं भायलीं खावड आमी फक्त चारां खाता तेजेरूच दूद बीत काडलें म्हणटगीर कोणी असो दूद एक दोग जाणां व्हरों येता आमगेर दूद तें दूद मागीर सगले लोक सांगतात की हे दूद बरें अशें म्हणोन गायचें गांवटी गायचें आमी भुरग्यांक आनी ते कोणी मुद्दम विचारतात कितें तुमचें गायेचें दूद आसा अशें म्हणोन कित्याक आमी चड उदक बी मिक्स करनात तितून किद्या गायेचें दूद हरशीत पातळ मातशें अशें करून कोणी येयली म्हणटा भुरग्यांक लागोन चड लोक व्हरता दूद आमचें अशें म्हण आतां आमची गोरवां दोनूच आसा म्हळ्या कोणाय विचारल्यार आमी सांगता आतां बाबा गोरवां आमगेर चड ना कोणाकय एकट्याक दूद दिवंक मेळटा गोरवांचें अशें म्हणोन पूण गोरवां आमची सामकीं मनशाळी घरान ती आतां हें केली म्हणटकीर सोदून गेली म्हणटगीर सारको आमचो आवाज आयकलो जावं म्हाज्या मांवाचो आवाज चड आयकलो जाल्यार त्या आवाजान ती येतात हें करून लोकांक मारी बिरी तशी ना गो आमची अशें म्हणोन आं आनी मागीर तांकां अशें करून दनपारचें वता वताचें वयलें उदक दिता पिवपाक न्हाणयतात मातशीं अशें करून आनी मागीर तीं आपलीं भोंवोन बीन सोडली म्हणटर भोंवोन येवन सारकी दायार रावतात बरी नाल्या बरी आं बरी ना जाल्यार मागीर डॉक्टर आसात जाल्यार डॉक्टर आमी वेलसांव डॉक्टरा कडेन तांकां सांग गोरवाच्या आमी पयली घरांतलो उपाय करता कितें अशें घरगुती जाल्लो जाणा जाल्लो जाता तो उपाय तो मांव माजो करता तांकां आनी ना जर तांकां जर बरें जायना जाल्यार आमी डॉक्टरा आपयता मागीर डॉक्टर किदें इंजेक्शन बी दिता आनी गोरवांक आमचें बरें करता केन्नाय पांये लागता तेंचें पांये म्हण तूं आतां लागता केन्ना अशी करून ती सामकी हे करून सारकें कितें खायना किवण पडलें जाल्यार आमी डॉक्टरा आपोवन तें मागीर डॉक्टरा कडच्यान मागीर वखद दिलें काय तें लायता आनी बरें करतात आमी तेंकां